हम गेम के बारे में आर्टिफिशियल जैसे कैरमबोर्ड लूडो शतरंज या क्रिकेट ये भी जितने भी खेल हैं यह घरेलू खेल है उसमें बुद्धिमत्ता जो है अकल का खेल है अक्ल जितना हम लगाएंगे मेरे पास उतनी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी जैसे हम देख देख के ही समाज को देख देख के ही सीखते हैं कि मेरे गार्जियन कैसे आगे बढ़ें मेरे समाज के लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब से ही बड़े हो जाते हैं और अपने परिवार में से वो आगे बढ़ जाते हैं उसी से अपना सीख लेना चाहिए कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी मेरे अभिभावक जो भी हैं कैसे आगे बढ़े और कैसे परिवार को अपना संगठन कर के आगे बढ़े इसके लिए हमको आर्टिफिशियल होने की आवश्यकता पड़ती है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसको कहते हैं जैसे हम लूडो खेलते हैं चार घर है लाल है पी हरा है ब्लू है और ये जितने भी खेल हैं वो इंडोर गेम है घर के अन्दर खेला जा सकता है जबकि क्रिकेट वॉलीबाॅल फुटबॉल आउटडोर गेम है जोकि हम प्लेग्राउण्ड में खेलते हैं ये हम घर में खेल नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या के खिलाड़ी होते हैं ग्यारह क्रिकेट में होते हैं सात वॉलीबाॅल में होते हैं चार लूडो में होते हैं दो शतरंज में होते हैं ये सब खिलाड़ी कुछ गेम जो है घर में भी खेल सकते हैं और कुछ गेम हम प्लेग्राउण्ड में खेलते हैं प्लेग्राउण्ड में दूसरे व्यक्ति भी देख सकते हैं घर में तो घर के ही व्यक्ति ना हाँ की देख सकते हैं इसलिए इंडोर गेम और आउटडोर गेम का उपयोग हम करते हैं